खेल जो है जीवन में एक महत्वपूर्ण ज़रूरी है क्योंकि खेल से हमारे मानसिक विकार स्वास्थय सब सही रहते हैं खेल हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि ये जो शरीर है ये शरीर का संतुलन बनाने के लिए रखने के लिए बच्चों से लेकर बूढ़ा तक के लिए कुछ न कुछ व्यायाम जैसा खेल ज़रूर है खेल को आगे बढ़ाने के लिए भारत में सबसे ज्यादा ज़रूरी है खेल इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि खेल में जो होता है सबसे पहले रूचिकर लगता है कोई भी खेल हो रुचिकर लगता है जैसे क्रिकेट हुआ फुटबॉल हुआ वॉलीबॉल हुआ कबड्डी हुआ इसे ऐसी इस प्रकार युवा खेल हुआ जैसे है गेम मानसिक के खेल हुआ जैसे की चेस हुआ और कैरम बोर्ड हुआ लूडो हुआ ये सब खेल और भी युवा आमतौर पर खेले जाते हैं और इस खेल को खेल जो जीवन में ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेलना भी ज़रूरी है बच्चों को आजकल माता पिता या कोई भी पेरेंट्स होते हैं वो खेलने के लिए नहीं देना चाहते हैं चा वो लगता है उनको जीवन में लगता है कि खेल जो है बहुत ख़राब चीज है जो कि खेलने से रोका जाता है जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए खेल को आगे बढ़ाना चाहिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए टाइम में कुछ टाइम में बच्चों को दिनचर्या में खेल भी इन्भोल्भ होना चाहिए खेल होना चाहिए जो खेल बच्चों को बता सभी खेलों के बारे में बच्चों को बताना चाहिए उस खेल में जो खेल बच्चों के लिए अच्छा से सैटिसफ़ाइड हो अच्छा से उनको आ रूचि लगे वो खेल को करे जिससे उस उनका मानसिक विकार भी संतुलन रहे स्वास्थ्य भी ठीक रहे और उसके बाद वो खेल के माध्यम से आगे दे अपना नाम और अपना देश का नाम अपना बिहार अपना बेगुसराय का नाम भी रौशन करें अपना ज़िला का नाम रौशन करे